हाँ पहले ऐसा था कि बहुत पुराने में जो था पता नहीं मिलता था अखबार भी बहुत देहात में नहीं आने पाते थे शहर में आते थे तो मालूम होता था कई दिन हो जाते थे तभी नहीं मालूम हो पाता था कोई सुविधा नहीं थी ले लेटर पत्र आते थे उस द्वारा हफ़्ता या दो हफ़्ता में ये चीज़ें मालूम होती थी कहीं कहीं कोई सुविधे नहीं थी कि जो आए अखबार भी नहीं मिल पाता था तो बहुत पहले तो काफ़ी परेशानियाँ थी अब पत्र भी आते थे तो टाइम से देहातों में मिल ही नहीं पाते थे यदि डाकखाने से जारी हुआ तो वो दो चार दिन में बाज़ार देहात में पड़ी तो वो दे गए घर पर वो भी नहीं आते थे तो पहले के समय में बहुत परेशानियाँ थी खैर थोड़ा जब विकास हुआ विकास हुआ तब जो है अखबार के बजाय सब इधर उधर हो गए और शहरों में मीडिया चलने लगी हम लोग फिर काफ़ी बाद देर बाद हाँ टी वी का काम चला हम लोग टी वी देखने लगे टी वी में जो जहाँ काम हुआ तो वो फ़ौरन मालूम हो गया यदि किसी का काम है तो मिनटों में उसका मालूम हो गया टी वी खोजी गई मीडिया सब काम अपना दिखाने लगे और करने लगे अब ऐसा है कि कोई अब ऐसा नहीं है कि जो बात हर जगह की पूरे भारत वर्ष की बात आप घर बैठे देख सकते हैं वो टी वी में ऐसा है कि हर जगह का समाचार घर बैठे आप देख देख लीजिए पूरे भारत वर्ष भर का समाचार देश भर की प्रगति और देश भर का महत्व आप देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है और मीडिया फ़ौरन उसका ऐलान कर देती है और घर बैठे ये सब मालूम हो जाता है कि कहाँ किस दे किस प्रदेश में किस उसमें क्या परेशानी है या क्या वहाँ हो रहा है इस वजह मीडिया का काम फ़ौरन उसका उसने कर देना ऐसे में सब लोग घर बैठे मालूम कर लेते हैं कि मीडिया का क्या काम है और क्या कर रही है इससे बहुत बड़ा देश में महत्व हो गया है कि घर बैठे हर एक चीज़ का काम मालूम हो जाता है